ابھی اس زمانے میں جب ہر طرف ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے ہر کام موبائل اور کمپیوٹر کے ذریعے پورا کیا جاتا ہے کتابوں کو پڑھنے کے لیے بھی موبائل کا یا لیپ ٹاپ اور کمپیوٹر کا سہارا لیا جاتا ہے لیکن کچھ لوگ ابھی بھی فزیکل کتابیں پڑھتے ہیں اسی طرح میں بھی فزیکل کتابیں پڑھنے کو زیادہ بہتر سمجھتا ہوں کیوں کہ الیکٹرانک کتابیں پڑھنے سے آنکھ کو نقصان ہوتا ہے بہت دیر تک اسکرین پر دیکھنے سے آنکھ کو نقصان ہوتا ہے پھر آنکھ میں پانی آ جاتا ہے اس سے آنکھ خراب ہو جاتی ہے اور اسکرین پر پڑھنے سے پڑھنے کا مزہ بھی نہیں آتا ہے طبیعت اکتا جاتی ہے اور سر میں درد ہو جاتا ہے اسی لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اسکرین پر نہ پڑھوں ہاں اگر کوئی مجبوری ہو تو پھر دوسری بات ہے جیسے ایگزام ہو تو کچھ کتابیں الیکٹرانک ہی ہوتی ہیں میں نے ایک بار ایک آڈیو بک سنی تھی اور بہت مزہ آیا تھا میں کوشش کرتا ہوں کہ آڈیو بکس زیادہ سن سکوں اس سے اسٹڈی میں مدد ملتی ہے